मैं अपने फ़िल्म जगत के रोल मॉडलों में प्रमुख रूप से आशुतोष राणा ओम पुरी एवं अनुपम खेर से मिलना पसन्द करूँगा मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ क्योंकि वह एक बहुत ही छोटे से गाँव वह परिवेश से निकलकर इस रजत पटल पर पूरे विश्व पर छा गए उन्होंने स्ट्रगल किया जैसे अनुपम खेर कश्मीर री पण्डितों से सम्बन्धित हैं और उन्होंने उस समय उस त्रासदी को झेला है जिस समय कश्मीरी पण्डितों को वहाँ से निष्कासित किया गया था आशुतोष राणा पहले बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे लेकिन अपने आप को फ़िल्म इण्डस्ट्री में स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने अपना शैक्षणिक कार्य पूर्ण किया और आज वह हिन्दी और हिन्दी की शब्दावली के बड़े अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने कई अच्छी कविताएँ लिखी हैं और उनके शब्दकोष में आने वाले हिन्दी के जो शब्द बड़े आकर्षक होते हैं और उनकी शब्दावली बड़ी रोचक होती है ओम पुरी एक मँझे हुए नाटक कलाकार से फ़िल्म उद्योग में आए हैं और उनकी जीवन्त

प्रवृति के कारण उनके द्वारा निभ अभिनीत किए गए किरदार सजीव होते से लगते हैं